हेल' द्रायबार नोंथां आं जिथु मैया नोंनावहाय अलायाव जिथु गुवाहाटि गनेस फुरिसिम थांनो मायाफुरिनिफ्राय गनेस फुरिसिम थांनो आं जिथु अला बुख खालामदोंमोन आं नोंनो अलरेदि फिबटिन हानद्रेद फैसा खौ आं नोंनो होखादोंमोन आंथ' दा थांनाय जानाय नंला मानो होनोब्ला आंहा मोनसे कक्राझाराव इन्ट्रेन्स लिरैनांगौ जाबाय बेनि थाखायनो आं बे बुख खालामनाय सारबिसखौ आङो दायो केनसेल खालामनोसै बेनिखायनो अन्नानै नोङो आङो आं मैया नोंनो जिथु ट्रेनजेकसन खालामना हरदोंमोन फिबटिन हानद्रेट नों बेखौ आंनो हरफिनदो अन्नानैहाय मानोना आंहा असुबिदा जाबाय आरो उननि फ्राव बेफोरबायदि जानाय नंला आं नोंखौ बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो अन्नानै नों बेखौ खालामदो मानो होनोब्ला जिथु आंहा असुबिदा जाथारबाय बेनि थाखायनो नोंनाव बिनाय जादों